बर' रावनि सोमोन्दै सरासनस्रा नंखाय सान्नायफ्रा जाबाय खोमसि फोथायनाय सोरखौबा नंखाय होन्नानै नंखायखौ नंगौ होन्नानै मानिनानै लानाय बेफोरनो आरो बे खोमसि फोथायनायखौ जोङो जोंनि सोलोंथाया बयनिख्रुइबो गोनांथारसिन आरो बे जोंनो सोलोंथाय गोनांबासो जोङो बे बर' रावनि बर' हारिनि गाज्रि सान्नाय हुदाफोरखौ जों बोखारनो हागोन बे सोलोंथाय गैयाबा जोङो बेयावनो बे थाबाय थागोन आरो जोंनि खोमसि फोथायनायाबो बांनायनिफ्राय बांबाय थागोन बेनोसै